हाँ मेरे अनुसार नृत्य लोगों को एक साथ इकट्ठा कर सकता है क्योंकि जैसे कि मैं नृत्य या फिर कोई भी नृत्य करता है तो उससे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और एक साथ मिलकर उस नृत्य को देखते हैं और वो अपनी बहुत ही अच्छी भावनाओं के साथ बढ़ा पा देते हैं कि क्या अच्छा डांस कर रहे हो और करो और अच्छे से सीखोगे और आगे बढ़ोगे तो बहुत ही लोग इकट्ठा होकर हमको बहुत ही भावना बढ़ाते हैं हमारी बहुत ही उत्तेजना बढ़ाते हैं और सब एक रहते हैं और हम सब ही जो नृत्यकार होते हैं वो सब एक ही रहते हैं और हमारा उत्साहवर्धन बहुत अच्छे तरीके से करते हैं और हमारी भावना बहुत अच्छी तरीके से बढ़ाते हैं